ठीक है राधिका क्या मैं जान सकता हूँ आप कोन सी बैच में हैं हैं हमारे संगीत की या अभी आपका कोर्स कर रही हैं कौन से बैच में हैं आप ओके मैं एक बार ज़रा जाँच कर लूँ कि आपका नाम वहाँ पर है कि नहीं है और आप कितने दिन से आ रही हैं राधिका मैं देख पा रहा हूँ कि आप पिछले एक हफ़्ते से यहाँ पर आ रही हैं और आपने दो छुट्टियाँ ले ली हैं इसी एक सप्ताह के बीच में ही क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी छुट्टियाँ बार बार क्यों ले रही हैं ओके बहुत बढ़िया तो क्या आप बता सकती हैं कि आपको कौन सा जो नृत्य ज़्यादा पसंद है शास्त्रीय नृत्य कथक या हिप हॉप कौन सा आप उसमें आप ज़्यादा आप रुचि लेती हैं ओके ठीक है तो मैं आपको घर पर ही रह कर कुछ मैं आपको गतिविधि मैं आपको बता रहा हूँ आप उस गतिविधि का अभ्यास करें और आप एक काम कर सकती हैं क्या आपके घर पर इन्टरनेट की व्यवस्था है बहुत अच्छा तो आप यूटूब पर सरोज खान का विडियो देखिये और उससे आप उनके नाच को देख कर आप उनके जो भी चरण हैं जो भी स्टेप्स हैं आप उनको अनुसरण करिए और उनको देख के सीखिए कि वह किस तरह से नाच अपना दिखा रही हैं और जब वह एक चैप्टर एक चरण ख़तम हो जाए तब आप मुझे दुबारा फ़ोन करें और मैं आपको अगले गतिविधि का लिंक आपको भेज दूंगा क्या आप मेरी बात समझ पाई हैं ठीक है दूसरी बात एक और ध्यान रखिये कि जब भी आप यह अभ्यास कर रही हैं तो यह अभ्यास करते वक़्त अपने सामने अपने मतलब घर पर किसी भी सदस्य को आप कहें कि जब आप अभ्यास कर रही हैं तो उसको रिकॉर्ड कर ले कैमरे में रिकॉर्ड कर ले मोबाइल से रिकॉर्ड कर ले और वो फिर आप मुझे भेज दें तो मैं आपको और उसकी प्रगति बता पाउँगा मैं आपको भेज रहा हूँ क्या यही आपका वाट्सअप नंबर आप यही इस्तेमाल करती हैं ठीक है भेजने के साथ जैसे ही आपको यह वाट्सअप मिल जाए जो मैं आपको लिंक साझा कर रहा हूँ आप मुझे कृपया कन्फर्म करेंगे मुझे बताएँगे कि आपको यह मिल गया है और इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आप आगे से भविष्य में कोई छुट्टियाँ नहीं लेंगी और अपने स्वास्थ्य को आप मतलब ठीक रखेंगी जी तो एक बात और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपकी फीस अभी तक नहीं आई है तो आप ये आपका जो शुल्क है ये कब तक जमा करवा देंगी आप ठीक है धन्यवाद